मां पंहिंजे आंगन में जेकी बाग़वानी कंदी आहियां उन जे लाइ पहिरीं त सुठी खाद बि आणींदी आहियां कॾहिं खाद बि विझंदी आहियां कॾहिं कॾहिं अलॻि अलॻि तरीक़ा अपनाईंदी आहियां जीअं बेदनि जा छिल्का थिया उन्हनि खे सुकाए करे उनखे एकदमि पाउडर करे उहो विझंदी आहियां पर जितिरो थी सघे मां पंहिंजे घर जो ई खादु इस्तेमालु कंदी आहियां केलनि जूं छिल्का आहिनि उन्हनि खे सुकाए भाॼियुनि जा छिल्का उन्हनि खे सुकाए करे ऐं मूंखे हुन मां ॾाढी सुठी खाद मिलंदी आहे ऐं मुंहिंजा वण बि ॾाढा सुठा उपजंदा आहिनि ऐं कॾहिं बि कंहिं ॻाल्हि जो टेंशन न थींदो आहे की उहो विझणु सां उहो मिटी में मां मिक्स करे उहो खाद ॾाढी युस कंदी आहियां ऐं असां उनजी साफ़ु सफ़ाई बि ॾाढी सुठी रखंदा आहियूं कुता ॿिलियूं ईंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं त ॾाढो ख़राबु करे छॾींदा आहिनि वण ॿण सॼा ख़राबु कंदा आहिनि इनजे करे असां अॻियां नेट भी लॻाई आहे जीअं कुता ॿिलियूं न अचनि पर असां मथां खोले रखियो आहे जीअं भले भवणां अचनि ऐं तितलियूं अचनि तितली ऐं भवरनि अचणु सां न असांखे फल ॾाढा मिलंदा आहिनि ऐं सुठा गुल निकिरंदा आहिनि गुल बि ॾाढा मस्तु आहिनि मुंहिंजे घर में ॿ टे क़िस्म जा गुल आहिनि ॿ टे क़िस्म जूं भाॼियूं पोखियल आहिनि मूंखे गार्डनिंग करणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे